बैंकिंग के इन्टरनेट आसान बना देलक यऽ बैंकिंगमे जेना आइ काल्हि मोबाइलसँ खाता नंबरके जोड़ि कए पेटीएम पे फोन गूगल पे ई सब जे चालू भेल यऽ अइ सँ लोगके बहुत आसान हइए आओर कोनो भी कतहु सामान खरिदबय तऽ जेबमे पैसा नहि यए तऽ खातामे पैसा यए तऽ मोबाइलसँ ओकरा उँ दए दै छियै तऽ अइसँ ई हइए की पैसा जेबमे नहियो यए तऽ खातामे पैसा यए तऽ अपन काज भए जाइए तऽ कोनो दिक्कत नहि हइए इसब सुविधा भेलसँ भेलासँ लोगके बहुत आसानी भेलइए